جب ہم کو پہلی بار کچھ کھانے میں بنانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیسا ہوگا اس کا ذائقہ کیسا ہوگا اور پہلے پہلے تو یہی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بنانا کیسے ہے اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا ہے پھر اس کو بنانے کے طریقے کو جاننے کے لیے ہم بھابی سے رابطہ کرتے ہیں ان سے مشورہ لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے بنے گا یہ ڈس کیسے بنے گی جو ہم کو بنانی ہے تو بتاتی ہیں پھر اس اس کو ہم سنتے ہیں اچھے سے سمجھتے ہیں کہ کیسے بنانا ہے پھر اس کے بعد اس سے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر یو ٹیوب پہ جاتے ہیں یو ٹیوب پہ ریسپی دیکھتے ہیں کہ کیسے بنی ہے اس پہ سمجھتے ہیں اس پہ دیکھنے کے لیے بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں سارا ٹائم چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کے پھر کچن میں جاتے ہیں تو کھانا پھر تیار ہوتا ہے